हाँ जी भैया पता लगा है आपके पास आप फूल का व्यवसाय करते हैं फू फूल की जो अभी आपके पास कौन कौन सा फूल है उपलब्ध है अच्छा जी वो लाल वाला जो होता है वो तो कौन कौनसा फूल आपके पास होगा अभी गेंदा हुआ और एक अड़हुल हुआ और कोनसा उ लवरी है और ओ और कैसे लगाते हैं जी गेंदा हाँ वो माला की लड़ी में जो आता है कैसे लगाते हैं उसको एक माला साठ रुपया और कनेल का क्या हिसाब कैसे लगाते हैं सैकड़े के भाव में पच्चीस रुपये कर के और गुलदावरी का पंद्रह बीस और एक गजरा वाला होता है वो कच कचनार उसको बोलते हैं वो कैसे है आपके वो वो कैसे हैं और कोई और कोई फूल इसके अलावा गेंदा गुलदावरी और कनेल क इसके अलावा अड़हुल के अलावा और कोई सा फूल नहीं है आपके पास गुल गुलाब का गुलाब नहीं रखते हैं गुलाब में क्या वराइटी है गुलाब का तो सैकड़े के भाव में लाल वाला गुलाब कैसे लगाते हैं चालीस पचास एक सेक एक सैकड़े के भाव में कैसे लगाते हैं किस रेट से सैकड़ा गुलाब का चालीस रुपए सैकड़ा और गुलाब लाल वाला उ उ सफ़ेद वाला भी उसी भाव में हाँ तो लाल वाला कैसे बेचते हैं सैकड़ा अच्छा अच्छा और कोई फूल ओ गजरा वाला एक आता है गजरा के लिए वो जयमाला वगैरह के लिए जो आता है गजरा वाला तो वो बन ही के आता है कितने का आता है एक माला आपके पास यानी कैसे लगाते हैं अस्सी पचास ये होते हैं तो ठीक है हमारे वो पैकिंग की व्यवस्था है आपके पास जो सुरक्षित फूल चला जाए उसके लिए पैकिंग की व्यवस